गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोनदि माखासे आइजोफोरखौ कालचाराव ओंखारग्राफोरखौ गामिनि सुबुंफ्रा मोजां होनामोन आरो बेफोराव ओंखारनायखौ गावबा गावनि फिसा जायफोरखौ बेफोराव ओंखारलांनायखौ बादा होनायखौ नुनो मोनामोन नाथाय दानि समाव मोनसे कालचार एबा बेनि गेजेरजोंबो सासे मानसिया गावखौ जिउआव थांनानै थानो थाखाय मा खालामनो हायो बेखौ मिन्थिनाया जों दानि दा समाव बेखौ बादा होनायखौ नुनो मोनो